भारताक फॅशन आनी स्टायल खूब्ब वेगळी जायत चल्ल्या पयलींच्यो बायलो गोंयांत तर कास मारताले ताचे मागीर हळू हळू तांणी साडी न्हेंसपाक सुरवात केली ते साडये वयल्यान माागेर तीं हळू हळू चुडीदाराचेर पावलीं चुडीदारावयल्यान जिन्स घालूंक लागली आतांची पिळगी तर सगळेंच पाश्चात्य पद्दतीचे विस्तूद घालपाक चड प्रिफर करतात सगळ्यां कडेन तर जिन्स आसाच आसा ताजे बरोबरूच सगळें मोटवे ड्रॅसीस स्कर्टी हाजोय बी खूब इन्फ्लुयन्स जाला पयलींचे आनी आतांचेे न्हेंसपाच्या पद्दतीन खुबूच डिफरंस आसा हो आमकां जाण वता हें सगळें भारतीय संस्कृतींत बसना हें सगळें वॅस्टन संस्कृती जी आमी घेतल्या हांव स्वता म्हाका साडयो न्हेंसपाची खूब उमेद ताचे बरोबरूच चुडीदार बी घालपाची खुबूच उमेद आसा